हेल' सोरमोन

मा गायगोन नोंलाय हालदै फामलु हालदै गायगोनना हायजें गायगोन दामा हले केजियाव हायजें आबा हायजेङा एकस' सल्लिस हायजेङा औ हायजेङा हायजेङा जाबाय तिनस' सल्लिस केजियाव बांद्रायब्लाबो दस केजि दस केजि बिसांथो नांगौमोन महनसे दुइमनब्लाथ' हानाय नङा आंना जोलैया गिदिर गिदिरथार हायजेङा जोलैया हालदैयाबो मोजांथार हालदैफ्रा मोजां मोजांसो हायजेङाबो मोजां हालदैयाबो मोजां दे आं एसे खमायना होगोन बिस थाखा थ्रिस थाखासो खमायना होगोन आं जोलैया मोजांखा गामोन लायदो गाबोन बेलासियाव

सोलाबबायबा थांदो सोलाबाबा फुङाव लायदो माबा संफोर लायदो फुङावहाय लायदो हा दे दे दे जागोन दे जेदिन थाङो ओयदिन खबर हर दे दे दे गामोन फैदो दे दे जोबबायलै दानदो